हैलो हँ बढ़िआँ छै अहाँ बोलू न न

हँ के के के के गेल छै घुमयलऽ अखन खेत हँ हँ तब कोन चीज कोन चीज लगल छै कोन चीज कोन चीज लगल छै अहाँ कोन चीज कोन चीज लगल छै अहाँके खेत मे हँ ओ तऽ छेबय करय हँ ओ तऽ छै हँ तब तऽ कम खर्चामे अहाँके प्रॉफिट भी जादा कमा सकैत छी हँ हँ

हँ ओ तऽ छै

हँ तब बनाइके बाजारमे जाके बेची दी बेची देबय तऽ आराम हँ हँ ओ तऽ छेबय करलय अच्छा

तब खीरा धान ऊन धान ऊनके खेती नहि करैत छियै अपनाके

हँ तब तऽ बढ़िए छह आरामसे प्रॉफिट भी अच्छासे हो जाइ छह आओर की हम ओ तऽ छै हँ हूँ सभ तब तऽ बढ़िए छै अहाँके आओर की करते हँ ओहो तऽ बढ़िए छै आरामसे खेती ऊती बढ़िएसे करएके छै अपन हँ तब की जितना जितना पूँजी लगेलहुँ ऊतना जितना पूँजी लगेलहुँ ऊतना निकल जाय अपन अहाँके हँ तब आओर की आओर सभ कोन चीज कोन चीजके खेती लगले छियै अहाँके हँ तब बाजारके भी बाजारके नहि लाबए परय घर खेत से ही सभकुछ हो जाइ छै आओर की हँ

मशरूम ओहो बढ़िए मशरूमसँ बढ़िया तऽ मखानाके खेती छै मखानाके खेती भी कर सकैत छै अहाँके हँ ओकरामे किछु छै परिश्रम

अच्छा बढ़िए छह की हँ आओरसभ अपना हाल चाल बताबऽ हँ सभ बढ़िए छै यहाँके आओर की ठीक छै तब मिलै छी ठीक ठीक